हाँ मुझे एलर्जी है खाना के अंदर अगर मैंने गर्म मसाला डाल दिया तो में उस खाने को नहीं खा सकती हूँ क्योंकि गर्म मसाला मेरे शरीर को नुकसान पहुँचाता है जिससे एलर्जी हो जाना खुजली चलना मोटी मोटी फुंसियाँ हो जाना इस प्रकार से हो जाती है तो मुझे डॉक्टर ने खाने में गर्म मसाला डालने से मना किया हुआ है तो मैं खाना बनाते समय बहुत ध्यान से बनाती हूँ कि कहीं गलती से भी गर्म मसाला नहीं गिर जाए इसलिए सावधानी बरतती हूँ